बाल जब झड़ने लगता है तो मैं तरह तेल लगाते हैं वो भी नहीं ठीक होता है तो बाला बाल भी उजला हो गया काला करना है तो कैसे करेंगे तो उसे रंग लगाते हैं उसे नहीं होता है तो आंवला होता है वह आंवला लगाते हैं अलोवेरा लगाते हैं तरह तरह के सेम्फुल आता है वो ही सेम्फुल से झड़ रहा है कौन लगाएँगे बोलता है वो भी लगाते है उससे भी गिरने लगता है केश फिर तरह अच्छा से दवाई मंगाते हैं तभी करते हैं तेल तरह तरह के होता है वो भी लगाते हैं तो झड़ने लगता है क्या करें बहुत दाग हो गया फुंसी हो गया तो उसको लिए क्या करना पड़ेगा तो हम समझे नींबू को ही उपयोग करते हैं उस भी से नहीं होता है थोड़ बहुत रह जाता है फिर इन दूध के छाली लगाते हैं फिर दही होता है दही होता है दही लगाते हैं बेसन लगाते हैं और क्रीम में जैसे फेरेन लवली हो गया जिसको से ऊ जो अच्छा होता है वो भी वो लगाते हैं किसको हो गया जे दाग से नहीं छूट रहा है बिक्को लगात है बहुत तरह को जो होता है से आदमी करता है बाल को काला करने के लिए करते हैं जो एलोवेरा होता है आंवला होता है तेल होता है जो भी होता है नहीं होता है तो रंगते भी हैं मुंह में दाग फुंसी हो गया उसके लिए क्या करना पड़ेगा एलोवेरा होता है तो भी घिसते हैं हम लोग दही लगाते हैं बेसन लगाते हैं क्रीम से और लगाते हैं यूज करते हैं तो और भी छांई होने लगता है फुंसी फोड़ा होने लगता है इसके लिए क्या करना पड़ेगा बेसन भी लगाते हैं दही बेसन घोल के छाली भी लगाते हैं एथी होंठ फटने लगेगा तो क्या करेंगे पॉन्स लगाते हैं तो वो भी से नहीं होता है भेस्लीन बोलते हैं वो भी नहीं होता है इसके लिए क्या करना पड़ेगा सब चीज यूज करते हैं थोड़ा बहुत अपना प्रयास करते हैं जे जो देखते हैं मेरे गाँव में जे बता रहे हैं बुढ़ सुढ़ हैं सो वो भी लगाते हैं जैसे दाग के लिए तो अपना कोशिश बहुत करते हैं जे कैसे छूटेगा कैसे अथी होगा